हाँ मै मुकेश शोरूम से बोल रहा हूँ गुल गुड मॉर्निंग नमस्ते ठीक है आप नहीं ठीक है आपने सुना उसके लिए धन्यवाद लेकिन आप आइएगा तो मैं बता दूँगी और क्या है उसमें आपकी कई प्रकार की कारें हैं तो आपको कौनसी लेना है ये आप डिसाइड करेंगे और हमारे यहाँ मतलब किस्तों में भी कारें मिल जाती हैं

प्रीमियम पचास लाख तक की पड़ेगी थार उसमें आपको मतलब हमारे इधर नहीं पड़ेगी पाँच साल की क़िस्त रहती हेगी और अगर पाँच साल भी ना आप चाहो तो उसको जल्दी भी कर सकते होगे हैं और आप आप अपनी सुविधा के अनुसार भी कर सकते हैं एम आर आई आप जितनी जल्दी भर देंगे उतना आपको अच्छा रहेगा

तो सब हो जाता हैगा आप आ जाइए कल हमारे यहाँ तो आपस में बैठ कर बात कर लेते हैं जी ठीक है हाँ नमस्ते